डांस त घणा ई ॼणा कंदा आहिनि डांस जी घणी फॉर्मेटियूं आहिनि घणे ई अलॻि अलॻि स्टैप आहिनि पर हिकु डांसर हीअं हूंदो आहे के सुठो डांस कंदो आहे ऐं सुठा डांस जा स्टैप कंदो आहे हिकु डांसर युगनि में अहिड़ो निकिरंदो आहे जेको महान थी वेंदो आहे जीअं असांजो माइकल जैक्सन माइकल जैक्सन नंढी उमिरि खां डांस करणु चालू कयो उनजा सिग्नेचर स्टैप्स उनजी स्टाइल हुनजी सॼी विधी जेका बि डांस जीअं ब्रेक डांस उहो सॼी अलॻि ई श्रेणी जी हुई जेके ॾिसी हुनजा कंट्री हुन खां अॻु विदेशनि में देशनि में हर उहो फॉर्मेट फैलिजी फैलिजी फैलिजी विश्व भर में अहिड़ा स्टैप फैलिजी विया के महा थी वियो माइकल जैक्सन ऐं हुनखे भॻवानु मञणु लॻा डांस जे फॉर्मेट जो अॼु माइकल जैक्सन जहिड़ो स्टैप अञां ताईं उनजे घणा साल ते अॼु बि उहो दुहिरायो चाहे उहो हॉलीवुड हुजे बॉलीवुड हुजे उनजी जेका डांस करण जी कैपबिलिटी उनजी श्रेणी उनजा स्टैप उहो सभु ई अॼु जी तारीख़ में बि एॾा वणंदा आहिनि उनजी जेका स्टाइल अॼु बि माण्हू कॉपी कंदा आहिनि चाहे फ़िल्मी जॻत जा हुजनि चाहे नंढा ॿार हुजनि चाहे कॉलेज जा हुजनि के बि श्रेणी जा ॿार हुजनि उनजा स्टैप अॼु बि कंदा रहंदा आहिनि इहा आहे हिकिड़े मां डांसर जी ऐं महान त माण्हू जी हिकिड़ी विशालता डांस हर कोई करे तो पर महान जेको थियण आहे उनजी हिकु स्टाइल ई अलॻि आहे त माइकल जैक्सन उनमां हिकु आहिनि